हम जे फ्रीज कीनलहुँ यऽ से फ्रीजसँ हमरा बड़ फायदा भेल यऽ बिजली बिल कम उठयए आ पानिओ ओहिसँ बर नीक जकां सामानोसभ बड़ सुरक्षित रहयए आ पानिसभ बर नीक जकाँ ठंडा होइए